ह्या सगळ्या प्रथांचें म्हत्व खूब बरें आसा जशें दर्गान वचप देवळान पुजेक वचप जानवें घालप कपलाक पिंजर लावप सुर्याक उदक घालप रांगोळी ह्यो सगळ्यो आमचे पारंपारिकता राखून दवरिल्ले आमचें दायज आसा प्रत्येक धर्माची प्रत्येक जातीची प्रत्येक वर्गाची एक वेगळी संस्कृती आसा आनी तिका पाळो दिवप अत्यंत म्हत्वाचें कारण ही संस्कृती एका पिळगे कडल्यान जशी दुसऱ्या पिळगे कडेन वता तशें त्या पिळगे कडेन आदल्या पिळगेच्या संस्कारांची देवान घेवाण जाता हाका लागून ह्यो सगळ्यो प्रथा तश्या तश्यो आनी बरें तरेन मुखार वचप गरजेचें आसा आनी म्हणून तांचे खूब अशें पारंपारीक म्हत्व आशिल्लें आमकां दिश्टी पडटा